ہمارے گاؤں میں ایک سنیما تھا سنی سنیما ہال وہاں ہمارے دوست اور اکثر بہت لوگ جاتے تھے جب نئی فلمیں نکلتی تھی تو میرے اس دوست بہت جایا کرتے تھے لیکن میں نہیں جا پاتا تھا میں جاتا نہیں تھا مجھے اچھا نہیں لگتا فلموں میں جانا اور میں بس موبائل وغیرہ میں ہی فلمیں دیکھ لیتا ہوں کوئی کوئی جو زیادہ فیمس ہوتی ہیں میں اسٹوری دیکھنا چاہتا ہوں اس میں کس چیز کی اسٹوری ہے کیا چیز ہے کوئی چیز سیکھنا والی ہوتی ہے تو میں اس فلموں سے اس فلم سے کچھ دیکھنے کے بعد اس سے کچھ سیکھ لیتا ہوں اگر کوئی چیز سیکھنے کی ہوتی ہے باقی مجھے سنیما ہال میں جانا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا لیکن میرے دوست لوگ کو بہت اچھا لگتا تھا وہ سنی سنیما ہال میں اکثر جایا کرتے تھے جو ہمارے گاؤں میں ہے اور وہ وہاں جا کر جو بھی نئی فلمیں نکلتی تھیں نئی ریلیز ہوتی تھیں وہ ساری فلمیں اکثر وہاں پر دیکھا کرتے تھے وہ سنیما ہال ہمارے گاؤں میں بہت مشہور تھا جتنی بھی نئی فلمیں آتی تھیں ریلیز ہوتی تھیں تو ہمارے دوست لوگ سب وہیں جاتے تھے اس سنیما ہال میں دیکھنے کے لیے